दरभङ्गाके स्थानीय परिवहन बहुत नीक अछि आओर सङ्गे सङ्गे दरभङ्गासँ तऽ हमसभ साठि किलोमीटर हटिकऽ छी लेकिन प्रॉपर दरभङ्गाके परिवहन बहुत नीक अछि ओतऽ समय समयपर बस गाड़ी भेटै छै सरकारिओ बस भेटै छै प्राइवेटो बस भेटै छै आओर ओतऽसँ किछु दूर हमरसभके घर अछि जे दरभङ्गा जाइकेलिए हमरासभके बसके साधन लेबऽ पड़ैए परिवहनमे आओर बसके साधन लेबऽ पड़ैए तऽ एतऽ प्राइवेट बस चलै छै हमरासभके घरसँ जेनाकि हमरासभके घरसँ किछु हटिके दस बीस किलोमीटर हटिके सरकारी परिवहन छै सरकारी बस चलै छै आओर हमरासभके घरसँ सरकारी बस नहि चलैए लेकिन कोनो बात नहि छै परिवहनके स्थिति बहुत बढ़िआँ छै आओर हमेशा समय समयपर हमरासभके दरभङ्गाकेलिए घर आओर घरकेलिए घरसँ दरभङ्गाकेलिए गाड़ी हमेशा भेटैत रहैए तऽ परिवहनमे कोनो समस्या नहि अइ आओर एक चीज अइ जे प्राइवेट परिवहन अइ सरकारी परिवहन अगर जल्दी चालू भऽ जाइ तऽ ओ बढ़िआँ बात छै सङ्गे सङ्गे सरकारी परिवहन चलै छलै सरकारी बस चलै छलै लेकिन किछु कारणवश बीचमे बन्द भऽ गेलै आओर ओकरा बाद एखन तक फेरसँ चालू नहि भेलै हँ आओर जँ चालू भऽ जाइ छै तऽ बढ़िआँ बात छै किछु हमरासभके खरचा कम लागत जाइमे एखन प्राइवेट वाहनसँ जाइ छी तऽ ओहिमे हमरासभके खरचा कनि बेसी लगैए जकरा कारण कखनहु कालके अफसोस हेबऽ लगैए जे हमसभ एतऽसँ हटिकऽ दस किलोमीटर बीस किलोमीटर आगू रहितहुँ तऽ हमरासभके सरकारी परिवहनके फाइदा भेटिते आओर हमसभ एतेक पाछू छी जे सरकारी परिवहनके फाइदा नहि भेटैए लेकिन कोनो बात नहि छै धीरे धीरे विकास भऽ रहल छै आओर हमरोसभके विकास हेतै एखन परिवहनके लऽ कऽ जहाँ तक बात छै तऽ परिवहनोके एतऽ अगर दुइ चारिगो सरकारी बस आबि जाइ छै तऽ हमरा खिआलसँ बढ़िआँ रहतै आओर हर आदमीके फाइदा भेटतै जहाँ तक कि सरकारी कर्मचारीसब जे छथि जे दरभङ्गासँ डेली अबै छथि जाइ छथि हुनकोसभके बेसी फाइदा भेटतै आओर हम तऽ कखनहु कभार जाइ छी लेकिन बहुत सारा आदमी एहन छथि जे डेली जाइ अबैवला आदमी छथि जेनाकि मुख्यरूपसँ कि शिक्षक छथि जे जाइ अबै छथि मुख्यरूप आओर किछु बैँक बैँकके कर्मचारी छथि किछु ब्लॉकके कर्मचारी छथि जे लगातार जाइत अबैत रहै छथि तऽ हुनकोसभके आओर बेसी फाइदा भेटि जेतै जे कम पइसामे डेली जेताह अएताह आओर सङ्गे हमरोसभके फाइदा भेटि जाएत जखन कखनहु भी हमरासभके जेबाक रहैए अएबाक रहैए तऽ हमसभ जाएब आएब सङ्गे सङ्गे हमरा हमसभ स्पोर्ट्सके आदमी तऽ स्पोर्ट्समे हमरासभके आओर फाइदा भेटि जाएत जे बच्चोके कम पइसा लगतै लगातार जाइमे अबैमे आओर हमरोसभके कम पइसा लागत तेसर अगर परिवहन सरकारी परिवहन चलऽ लगै छै तऽ ओहिमे हमरासभके ई फाइदा भेटत जे सप्ताहमे कमसँ कम दुइ दिन तक तऽ जिलामे जाकऽ अपना ग्राउण्डपरमे प्रैक्टिस कऽ सकैए बच्चा बहुत सारा बच्चा रहतै ओहि बीचमे तैआरी कऽ सकैए आओर जे ठीक ठाक परिवहनके स्थिति अइ परिवहनमे कोनो समस्या नहि अइ बस एकेगो वएह चीज बतेलहुँ हँ जे एखन प्राइवेट बसके कारण हमरासभके कनि बेसी भाड़ा खरचा करऽ पड़ैए अगर प्राइवेट बस नहि सरकारी बस रहतै सरकारी परिवहन रहतै तऽ ओहिमे हमरासभके कनि कम खरचा लगतै आओर ठीक छै एखन दोसर कारण इहो भऽ सकैए जे रोड अच्छा नहि छलै तेँ सरकारी परिवहन नहि छलै अगर रोड अच्छा भऽ जेतै तऽ सरकारी परिवहन सुचारु रूपसँ चलऽ लगतै तऽ रोडो आब अच्छा भऽ रहल छै नीकसँ बनि रहल छै आओर नीकसँ पूरा बनि जेतै तऽ हम जहाँ तक सोचै छिए जे रोड पूरा बनलाके बाद बढ़िआँ जेना दुइ चारिगो बस एम्हरो चलतै अगर एतऽसँ दस किलोमीटर आगूसँ दरभङ्गाकेलिए चलै छै तऽ हमरासभके घरसँ किएक नहि चलतै आओर चलैके चाही मुख्यरूपसँ वएह चीज छै जे रोडके कारण नहि चलैत हेतै आओर ई चलि जेबे करतै